भारतांतले खाशेले लैन्ड्मार्क आनी पर्यटकांक प्रलंबीत करपी म्हळ्यार ताज महल अग्रा गेट वै ऑफ इंडिया कुतुब मीनार म्हैसूर पैलस हवा महल रेड फॉर्ट आगरा फॉर्ट इंडिया गेट चार मीनार लोटस टेम्पल हम्पी छत्रपती शिवाजी महाराज स्टैच्यू आनीकय जायते तरेचे लैन्ड्मार्क आसात